मां तव्हांजे वटां हिकु पनीर जी भाॼी जंहिं जी क़ीमत ॿ सौ रुपया हुई उहा घुराई हुई जंहिंजा मां पैसा मां ऑनलाइन ॾिना हुआ अने उहो मुंहिंजे खाते मां कप कपिजी विया पर मां मुंहिंजे फ़ोन मां वेबसाइट ते पैसा मंज़ूर थियल कोन था ॾेखारनि तॾहिं त कृपा करे मूंखे ॿुधाइजो अने ॾिसो के पेमेंंट आयो आहे की न अने हीअ ग़लिती ॿीं दफ़ो न थिऐ त अहिड़ी अहिड़ी मां आशा रखां थो अने पेमेंट जी मूंखे जानकारी पूरी ॾिजो